हम की श्रीनिवास होटलसँ बात कऽ रहल छियै हम सहरसासँ बाजै छी आर सहरसासँ कनी उत्तर हमर घर छै जे काफी इंटीरियर पाबै छै हम कामकाजी महिला छी की हमरा आहाँके ओतऽ से रोजके भोजन मिल सकै छै रातिके आ अच्छा अच्छा तऽ केनाके एतै ई लगभग लगभग आहाँके रेस्तरां सऽ हमर घर जे छै से छओ सात किलोमीटर हेतै तऽ एहिमे जे छै से कनी मौसमो खराब भए सकै छै आ ई रोजके बात छै हमरा जे छै से तीन रोटी दालि आओर भुजिया सब्जी सलादके साथमे चाही रातिके भोजन प्रोपर भोजन चाही ई आहाँ देख लियौ की जे आहाँ रोजके रातिमे सात से आठ के बीचमे भेजैके अगर प्रयत्न करबै त हम जे छै से आहाँके लिए ई बुक कए लेबै जे रोज हमरा आहाँके ओहिठामसँ ई रातिके खाना आबै आओर खाना हमर सादा ही हेतै आ कोनो समझदार व्यक्तिके संग खाना पठायब जाहिसॅं कि हम निकली तऽ हमरा कोनो झिझक नहि हुए आ हम अपन खाना भी लऽ ली आओर पेमेन्ट जे छै जे अथी छै मासिक हेतै पैसा हम एकेबेर दए देब या आहाँ रोजके कहबै तऽ रोजके भेट जेतै ओहि सबमे कोनो दिक्कत नहि छै बस खाना समय पर मिलना चाही आओर खाना जे छै से सही होना चाही कनी कम तेल मसाला वाला होइके जाहिसॅं कि स्वास्थ सम्बन्धी कोनो हमरा समस्या नहि भए जाय आओर ई चीजके गुणवत्ताके कनी खयाल राखल जाय समय पर आबै खाना जे बेसी देर आहाँके इंतजारो नहि कऽ सकी एकरा लिए धन्यवाद आहाँकेॅं